जीअं खां मुंहिंजे घर में टी वी आई आहे टी वी त ॾाढी क्लियर ऐं सुठी हलंदी आहे पर असांजे घर जो नक्शो ई बदिलिजी वियो आहे मुंहिंजा ॿार जेके ॿ ॿ कलाक पढ़ाई कंदा हा रोज़ु अॼु उहे सॼो ॾींहुं टीवीअ जे अॻियां वेठा हूंदा आहिनि टाइम ते न रोटी खाईंदा आहिनि न पढ़ाई कंदा आहिनि मुंहिंजो घोटु सॼो ॾींहुं न्यूज़ हलाए वेई रहे मां रसोई ठाहे करे तयार कया घणी घणी सॾु कया केरु ॿुधण लाइ तयार ई न हूंदो आहे मुंहिंजो घरु त पहिरीं स्वर्ग हुयो ऐं मां ॾाढो ख़ुशि हूंदी हुअसि पर टीवीअ अचण खां पऐ मुंहिंजी घर जी बि माहौल ॾाढो ख़राबु थी चुको आहे मां ॾाढो परेशान आहियां टीवीअ खे वठी करे